ٹیکلوزی کے وجہ سے بہت سارا فائدہ ہوا ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو تو خبر آ جاتے ہیں ٹیکلوزی میں کہیں دنگا فساد ہوتے ہیں تو او وی خبر آ جاتے ہیں کہیں جلسہ اولسہ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ بھی خبر ٹیکلوزی کے ذریعے آ جاتے ہیں کہیں دنگے فساد ہوتے ہیں او بھی خبر آ جاتے ہیں ٹیکلوزی کے وجہ سے کہیں مار پیٹ ہوتے ہیں ٹیکلوزی کے وجہ سے وہ خبر آ جاتے ہیں کہیں بجلی وغیرے نہیں آتے ہیں اس کے بھی بہت یہاں مجبوری ہے دنگا فساد ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو ہوتے ہیں اور کہیں جانے آنے میں بھی بہت پریشانی ہوتے ہیں ٹیکلوزی کے ذریعے جو بھی معلوم ہوتا وہ خبر ہو جاتے ہیں اور ٹیکالوزی میں جو ہے ہمارے گاؤں میں بہت سارے چیز کی کمی ہے اور سارے شہر میں بہت ویوستھا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ویوستھا نہیں ہے ٹیکلوزی کے ذریعے سارے خبر پہنچتے ہیں